दैमायाव ना सारनाय मानसियाथ' बहुद दङ बिदिनो ना सारनानै जायो फाननानै जायो बहुद दं हरावनो थाङो बिसोरो सारो फुंआवनो लाबोयो फानो सोरबा गामियावनो फाननानै फोजोबो सोरबा गोजानाव साप्लाय हरो बहुद दं बिदिनो सावथाल बर' ना सारनानै फाननानै जाग्राया आरो हिनजावफ्राबो खिसुमान जेखाइजों ना गुरहैनानै बिदिनो बुरजा मोनोब्ला फानसिगोन बुरजा मोनाब्ला इसेल'ब्ला न'आवव जानो होननानै लाबोसिगोन बिदिनो दङ बिरादनो बिदिनो फख्रि फख्रियाथ' जोंनियाव गामियाव बारा गैया न'फा न'नैयाव दङ बिदिनो बिसोरबो बे फख्रियावनो फिसिनानै फानो गिदिरफोरखो फानबाय फिसाफोरखौ जाबाय बिदि खालामो मेसेंब्ला हमनानै फानजोबलायबाय दैज्लांबा गोरलै गोरलै होनानै फिसिलायबाय बिदि जायो आरो दैमानि नायाथ' बिराद दाम नालाय दैमानि नाखौ खिसुमान बायनानै जानो हाया फख्रिनि नाखौ बांसिन बायनानै जानांगौ गोनां जाहैयो बेमार आजारनि थाखाय खिसुमान मानसिफोरा दैमानि ना नागिरो माब्लाबा सेलाय बेलाय जालाय लायो बिखौनो बायनानै जानोबो हाया जाहैयो बहुद दाम जाबायना दैमानि नायाबो फवासेयावनो एक्स' थाखा गाहाम बा बायनानै जानो हाया जायो बेमारि मानसिफ्रा दैमानि ना जानो होनो मोनजाया फैसा गैयिनि थाखाय फख्रिनि ना जानांगौ गोनां जायो जोंनि बेयावथ' इसेबां फख्रिया गैया ओरै खोलाहानिफ्राय लाबोयो खोलाहानि फख्रिनिफ्राय लाबोयो बेखौनो जों बायनानै जायो आरो जोंना खाथि खालायाव दैमा दंब्लाबो जोंनि खाथिनि दैमायाव नाया इसेबां मोना ओइ गोजान गोजान थांनानै गुरनानै जाहैनांगौ गोनां जायो हारसिं हाला थांनो हाया बिदिनो साथाम साब्रै लोगो नांनानै गुरहैयो बिदिनो नाथुर मोनो जि मोनो बेखौनो लाबोनानै जाफैयो दैज्लांआव साबसिन आरो दैज्लांआव बांसिन मोनो मेसेंआव मोननो थाङा जोंनियाव बेयाव ना गुरनो दै मेसेंबा दैया फिसा जायो नालाय दैआ रानो ओंखायनो ना मोननो थाङा दैज्लांआवबा जेराव मेरावनो दुब्लिफोरावबो एसे एनै हमनानै मोनजायो साम'आनो जा नायानो जा हमनानै मोनजायो दैज्लांआवबो सब दुब्लिआवनो मोनजाया जायगा जायगासो मोनजायो जोंनि बेयाव बिदिनो फख्रि जावनानै फिसिनो सानो फख्रि जावनोबो बिराद माबा दङ खाथिनि दङ ओंखायनो जावनो हाया जायो आरो हाफ्राबो सोरहाबा हा दं सोरहाबा हा गैया ओंखायनो फख्रिखौ जावनो हाया जाहैयो सोरहाबा हा बुरजा गोनांफ्रा जावो फख्रि माबायो ना फिसियो बिदिनो